पारंपरिक चित्रकला ऑयल पेंट या वाटर कलर्स के साथ काम करना पसंद करते थे क्योंकि उसमें सीखने को भी मिलता है और किसी को सिखाने का अवसर भी मिलता है जिससे अपन एक प्रकार से व्यक्ति को एक हुनर दे देते हैं कला दे देते हैं जो बहुत ही शानदार है और कम पैसों में व्यक्ति अधिक कार्य कर सकता है लेकिन डिजिटल में एक ऐसी कला है डिजिटल की इसमें व्यक्ति के पास में मोबाइल लैपटॉप ये होना बहुत जरूरी है उसे इस चीज़ों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है उसको सिखाना पड़ेगा यदि अपन उसे नहीं सिखाएँगे तो वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा और पारंपरिक चित्रकला में व्यक्ति देखकर के बहुत जल्दी सीख जाता है हालाँकि आज के डिजिटल युग में जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही शानदार सुंदर पेंटिंग मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं लैपटॉप के माध्यम से कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छी व्यक्ति हैं लेकिन इससे अपन अन्य जगहों पे नहीं कर सकते हैं और एक हाथों की कला होती है वो एक अलग ही होती है क्योंकि डिजिटल में और पारंपरिक कला में बहुत फर्क रहता है चित्रकला बनाने वाली जो होती है कला बहुत शानदार होती है उससे आने वाली पीढ़ी को कुछ सीखने को मिलता है गरीब से गरीब व्यक्ति भी उस कला का उपयोग कर सकता है और डिजिटल में व्यक्ति का पैसा अधिक खर्च होता है उसको सिखाने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं और इसमें कुछ विशेष जिस बच्चों की बुद्धि बहुत एक्टिव होती है माइंड वॉश चलता है ऐसे बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि ये डिजिटल का उपयोग करते हैं और पारंपरिक चित्रकला में आप मंद बुद्धि बच्चों को भी सिखा सकते हैं ये बहुत अच्छी कला है